अलॻि अलॻि कल्चर डा डांस सुठा लगंदा आहिनि ॾिसण में और असां बि सोचिदा आहियूं की पंहिंजे ॿारनि खे डांस सेखारियूं जीअं की अलॻि अलॻि मतिलब डांस हुंदा आहिनि अलॻि अलॻि सभिनी जी भाषाऊं त सभिनी जा अलॻि अलॻि डांस आहिनि त सुठा मतिलब ॾिसण में सुठा लगंदा आहिनि मन खे शांती मिलिदी आहे सुठो लगंदो आहे ॾिसण में बि और उन्हनि जा अलॻि अलॻि कल्चर आहिनि त अलॻि अलॻि कलरफुल लट्टा पाए करे और अलॻि अलॻि तरहं जा डांस स्टेप आहिनि ॿार बि करन था वॾा बि करन था त हो ॾिसण में इलाही सुठो लगंदो आहे पर हे हे मतिलब सभिनीनि खे हिकु करे रखंदो आहे माण्हूनि खे डांस ई अहिड़ी शइ आहे जेकी सभिनीनि खे जोड़े थी आपस में त इलाही सुठो लगंदो आहे ॿार नन्ढा ॿार बि सिखिंदा आहिनि त वॾा वॾा बि करिदा आहिनि दिमाग़ु डांस करे मन खुशि थी वेंदो आहे तनाव घटि थी वेंदो आहे माण्हूनि जो त इलाही सुठो लगंदो आहे त असांखे बि पंहिंजे ॿारनि खे डि सेखारिणो खपे हे न ॾिसिणो छके के कहिड़ी भाषा जो आहे बाक़ी डांस में त ॿारनि खे अॻिते वधाइणो खपे सेखारिणो खपे ॿारनि खे ॿार बि ख़ुशि थींदा आहिनि और ॿारनि खे डिसी करे माउ पीउ खे बि ख़ुशी मिलिदी आहे त ॿारनि खे बि से मतिलब अॻिते वधाइणो खपे डांस ॿारनि खे सेखारिणो खपे ताकि ॿारनि जी मेंटली और फिज़ीकली कंडीशन लाइ बि हे सुठो आहे डांस करिणो खपे मतिलब डांस करण सां तनाव घटि थींदो आहे बंदो ख़ुशि रहंदो आहे त ॿारनि खे करिणो खपे सभिनीनि खे करिणो खपे मां त चआ थी जीअं थोरो सो सुठो लगंदो आहे त नृत्य करिणो अधिक सुठो